जय झूलेलाल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न हाणे न हा हा भेण असां तव्हांजी ज़रूर हा ज़रूर भेण ज़रूर अच्छा ज़रूर भेण असां तव्हांजी मदद कंदासीं कहिड़ी एरिया में थियो आहे इहो किथे अच्छा अच्छा अच्छा त कहिड़े हा अच्छा अच्छा त कहिड़े टाइम ते थियो आहे अच्छा त अच्छा हा अच्छा त घणा ॼणा हुआ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न न तव्हां कोई टेंशन न खणो असां पुलिस आहियूं तव्हांजी मदद कंदासीं असां बसि हाणे पंजें मिंटे में पहुची था वञूं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त अच्छा न न न असां अचूं था सॼी जाच पड़ताल कयूं था छा आहे छा नाहे असां एक्शन खणूं था अची करे ज़रूर ज़रूर हा न न सही ॻाल्हि आहे

न असां पुलिस आहियूं अ ज़रूर ज़रूर असांजो कमु ई इहो आहे तव्हां टेंशन न खणो असां खाली ॿीं मिंटें में असां ई टीम अचे थी हा न ईंदासीं जय झूलेलाल